ऐसा बहुत सा संस्थान है जो कि गाँव में बिजनेस के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे कि कहीं पे कोई चाय का स्टॉल खोल लेता है फिर कहीं किसी चीज़ का दुकान खोल लेता है फिर या तो कपड़े का दुकान हो गया या तो आप ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं और और भी बहुत सारा है जिससे कि हम लोग बिजनेस खुद कर सकते हैं हालाँकि ऐसा बहुत कम ही लोग है यानी दस सौ में से दस ही प्रसेंट लोग रहते हैं जो ऐसा करते हैं और करते करते थोड़ा होता है उनका यानी स्टार्टिंग में तो बहुत तकलीफ होता है कि हाँ भाई लॉस में हूँ ऐसा चल रहा है इसे चलता ही रहता है उन लोग का लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोफिट आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर उनका थोड़ा अक्सर जो जो उनका अक्सर पैसे की रहता है तंगी वो सब हट जाता है और यही हाँ यही सब है जो प्राकृतिक के लिए बिजनेस के लिए उपयोग कर सकते है और जैसे कि अभी तो बहुत लोगों को देखिएगा आप जैसे ग्रेजुएशन खत्म होता है फिर किसी ना किसी व्यवसाय स्टार्ट कर लेते हैं हालाँकि अब तो बहुत कम ही लोग हैं जो जॉब जॉब के चक्कर में यानी कि हाँ जॉब लगे उसके बाद कोई जॉब वॉब करे ऐसा करते हैं लेकिन सब जितना स्टूडेंट या फिर जितने लड़के रहते हैं ग्रेजुएशन खत्म होता है उनके बाद उसके बाद फिर पैसा रहे उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं वो सब और